हेल्ल' ओइ मिस्थ्रि ओरैबायदिलै फैगौ फेब्रुवारिआवहाय आंनि बेवाइ लायगोन नालाय दा बेवाय लायनांगौनि थाखाय आंनोहाय सियार टेबोल ओमफ्राय फालेंफोर गोदान गोदान नांगौमोन ओमफ्राय दा ओरैनो सियारफोरा जरा बेसेबां गोग्लैयो

हिन्जाव गोदान फैलायनायनि खोथाना एसे मोजां नांगोन औ दा हिन्जाव गोदानाबो हामजानांगोन ना बुस्थुखौ इसे मोजां बानायनानै हरदो इसे सिगुननि मोनगोन ना मोना अ साम्फानि दंना गैया साम्फानि

अ आच्चा आच्चा आच्चा

दाबोल गंसे बानायदो बिसनाखौ ओमफ्राय सिंगेल मोननै ओमफ्राय फालें मोनसे हो फालेंआबो सिगुननि जानांगोन

फास फुट औ फास फुट साराय फास फुट दाबोल जानांगोन नालाय दा दाथ' सिंगेल जानाय नंला नालाय बिसना गुवारसिन नांनोसै

हालाथ' आच्चा चा चा सियारा बेसेबां बेसेबां थांगोन सियाराव बिस हाजारसोनि मोनगोन नामा बिस हाजार सोआव हरनो हागोन दा सियारखौ

अ आच्चा

ओरैनो बेसेबांसिम देरि जागोन जेनेबा

मास मोनसे अरजानाय नङा माने फेब्रुआरिआवसो फैगोन नालाय हिन्जाव गोदानानो

औ इसे गोम गोम बानायदो

फैनायालाय फैगोन हिन्जाव गोदान फैनायजों लोगोसे हिनजाव गोदाननोबो आजिखालि हरजोबसै नालाय

दे औ दे दे हामबायसै दे